کال پر ہم کھانا کیسے آرڈر کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے گھر پر کوئی سڈنلی گیسٹ آ چکے ہیں اور ہم کھانا کو بنانے کا انتظام نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم کھانا ڈلیور کر سکتے ہیں کھانا آرڈر کر سکتے ہیں اگر ہم زیادہ جلدی میں ہیں مہمان گیسٹ ہمارے تو ہم جلدی ان کو بولے کہ جلدی آئے کوئی کوئی ایسا بولتا ہے کہ ہم تمہارے پیسے کاٹ لیں اگر تم جلدی نہیں آئے تو تو ہم آرڈر کرتے ہیں اور اپنا بھوکے جیسے آپ بھوکے ہیں اور اپنا کھانا بتاتے ہیں اپنی ترجیحات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈش چاہیے یہ والی ڈش چاہیے تو ڈلیوری بوائے سے بولتے ہیں کہ اس سے تاریخ اور اس وقت کا ذکر کرتے ہیں ڈسکاؤنٹ پوچھتے ہیں